हम मूल रूपसंँ भौतिक पुस्तक पढ़ब बेसी पसंद करैत छी किआकि तऽ भौतिक पुस्तक पढ़बाक संँ पढ़लासंँ समझमे बेसी आबैत अछि तीन तीनटा ज्ञानेंद्रिय आँखि जीह आ कान सक्रिय रहैत अछि जाहिसँ स्मरण सेहो बढ़ैत अछि इलेक्ट्रॉनिक आ ऑडीओ बुक आइकाल्हि खूब प्रचलित भेल अछि मुदा ओहिसँ बहुत बेसी बुझएमे सहूलियत हमरा नहि बुझि पड़ैत अछि हम अखनो पुस्तक पढ़ब आ पुस्तकके एकबेर नही दूबेर तीन बेर जे पढ़ए पड़ैए ओकर पढ़िकऽ जतऽ बेसी बुझि पाबैत छी ओतेक इलेक्ट्रॉनिक मीडियासंँ सम्भव नहि बुझैत अछि ऑडीओ सङ्ग बुक सेहो सुनलहुँ मुदा भौतिक पुस्तकसंँ जे लाभ भेटैत अछि से ऑडीओ बुकसंँ हमरा नहि बुझि पड़ैए